में इक शाल लेआ बड़ा शैल ऐ ओह् बड़ा भक्खदा मेरियै बड़ा पसंद आया ओह् मिगी छुड़ने मन निं करदा में लैते दा गै रौहंदा लोकें गी बी बड़ा पसंद आया बड़ा शैल शाल लेआ ते घरें आह्लें गी बी बड़ा पसंद आया पूरे सेआल उऐ लैते दा रेहा बड़ा सोह्ना भक्खेआ बड़ा शैल भक्खेआ ते दिल निं करदा उस्सी छुड़ने गी ओह् जनानियां मिगी आक्खन लग्गियां स्हेलियां मेरियां ते कोह्की हट्टिया लेआ हा असैं बी लैनां में आक्खेआ भई में नेईं हून जनोंदा में नेईं जनोंदा ऐ ते तुस आपें जाओ ते दिक्खी लेओ बाजार कोई बत्हेरियां दकानां शैल थ्होई जंदे ते में हट्टिया नांऽ सनाया उनेंगी में आखेया जाओ तुस लेआओ उत्थोआं शाल तुस बी लेओ भई शैल शाल शैल चीज शैल गै होंदी